हा मम्मी चयो हा मां मम्मी मां अॼु साहेड़ियुनि सां गॾु वेई हुअसि हिते चैम्बूर में हेॾे हिकिड़ो सुठो होटल खुलियो आहे न नास्ते लाइ मां हेॾा मस्तु मस्तु सुठो सुठो नास्ता खाई आयमि ॾाढो मज़ो अची वियो हा जाम मज़ो अची वियो हेॾो जी मां छोला भटूरा दाल पकवान कचोरियूं अलाए घणी घणी वैरायटियुनि जा नास्ता हुआ आंङुरि चटे चटे खाई आयमि मां मम्मी जी मम्मी हा ॾाढो ॾा ॾाढो ॾाढो मज़ो अॼु मां ॾाढो मज़ो करे आयमि मम्मी ॾाढो मज़ो करे आयमि मज़ो अची वियो मूंखे अॼु त हा हा मम्मी इअं थी सघंदो आहे मां खाई अचांव तव्हां लाइ न वठी अचां तव्हां लाइ बि मां वठी आई आहियां त तव्हां हुते हुजो हा न मूं सां गॾु खावो त ॾाढो सुठो लॻी आईं छा पोइ थधो थो थी वञे न मां छोला भटूरा तव्हां लाइ वठी आईं आहियां असां पोइ थोरो ॾिंहंनि खां पोइ पंहिंजो पोग्राम ठाहींदासीं पोइ ॿई गॾु हली खाईंदासीं हा मां तव्हांजा पासल कराए आईं आहियां छोला भटूरा दाल पकवान खाधो हाणे कचोरी खाधियूं ॾही वड़ा हुआ आ आइस्क्रीम खाधी हिते आइस्क्रीम जो बि दुकानु नओं खोलियो आहे मस्तु ॾाढो मज़ो करे आयमि ॾाढो मज़ो बसि आइस्क्रीम छोला भटूरा ऐं ॾही पुरी हुई पानी पुरी हुओ जाम जाम आइटम हुयसि हा हिकु ॾींहुं मां तव्हांखे बि वठी हलंदमि पको हुते ई तव्हांखे बि खाराईंदीसांव मिठे में ऐं ॼमूं ॼमूं

हा आइस्क्रीम बि खाई आयमि न चोकलेट आइस्क्रीम मां त घर में त न खाईंदी आहियां पर हुते खाई आयमि ॾाढी मस्तु सुठी टेस्टी हुई ऐं आइस्क्रीम वरी सॼी पिगलजी वञे हा न मां कीअं आइस्क्रीम वठी अचां हिन करे आइस्क्रीम न वठी आयमि तव्हांखे वठी हलंदमि पोइ हुते हली खाराईंदीसांव आइस्क्रीम तां जॾहिं पोग्राम ठायो जॾहिं बि चयो मां तव्हांखे वठी हलंदमि ज़रूरु मम्मी ज़रूरु जरू तव्हां जॾहिं चवंदा मां तॾहिं हलंदमि हा हा ज़रूरु जाम आइस्क्रीम जाम आइस्क्रीम हुयूं तव्हांखे जेका वणंदी मां तव्हांखे वठी ॾींदीसांव

ठीकु आहे जय झूलेलाल